अस करवाचौथ रक्खने न बरत रक्खने न बड्डलै सवेलै उट्ठने न्हौने न्हाइयै अस फेवियां बनान्ने फेवियां खन्ने कोई परौंठी बनाइयै खंदा कोई फुल्का खाई लैंदा कोई फेवियां खंदा नारियल कोड़ने अस फ्ही अस नारियल बी खन्ने सर्गी कन्नै फिर असें फ्रूट बी आंदे दा होंदा मठेयाई बी आंदी दी होंदी अस ओह् बी खन्ने ओह्दे कन्नै फ्ही अस सवेरै उट्ठने सवेरै उट्ठियै फ्ही अस अपने शैल न्हाई धोइयै फ्ही अपनै सिर सुर धोने असें सिर सुर धोइयै फ्ही अस मैंह्दियां लान्ने मैंह्दियां लाइयै त्यार शयार होन्ने फ्ही अस त्यार होइयै दकानै पर चली जन्ने फ्ही उत्थें अस अपना पूरा समान सोहागै दा समान खरीदने फ्ही अस चूड़ियां चाड़ियां चढ़ाइयै घर औन्ने घर आइयै फ्ही अस ओह् करने रुट्टी दी त्यारी करने कोई पूड़ी कड़ाह् बनाई लैंदा पनीर बनान्ने राजमां बनान्ने पूड़ियां बनान्ने शैल करियै फ्ही अस खन्ने फ्ही अस जिसलै चंद्रमें दा इंतज़ार करदे रौह्न्नें फ्ही चंद्रमां चढ़दा जिस बेल्लै फ्ही अस उत्थैं अर्ग दिन्ने फ्ही अर्ग देइयै अस बेहा होंदा लैत्ते दा फ्ही अपनी सस्सू गी बेहा दिन्ने घरै आह्ले गी दिन्ने फ्ही ओह्दे बाद च दिवाली आई जंदी दिवाली गी अस शैल करियै अपने घर बाह्र सज़ान्ने घर बाह्र सज़ाइयै फिर अस रंगोलियां बनान्ने अपने घर रंगोलियां बनाइयै फ्ही सारै मकानें गी रोशनी ओह्दी दीयें दी दीये जगान्ने रोशनी मोमबत्तियां जगान्ने फ्ही अस पुड़ी कड़ाह् बनान्ने मठेआई बर्फी जलेबी फ्ही ओह् आह्नियै फ्ही अस अंदर देवतें दे चढ़ान्ने देवतें दे चढ़ाइयै फ्ही अस आरती करने आरती करियै फ्ही अस शैल करियै सारें अग्गें दिवाली बालदे सारे फ्ही कुड़ियें गी पैसे दिंदे पैसे देइयै फ्ही अस रक्खड़ी दा त्यहार आई जंदा फ्ही रक्खड़ी दा त्यहार आई गेआ ते मेरियां कुड़ियां औंदियां न ननानां मेरियां औदियां न फ्ही सारें गी रक्खड़ियां पोआंदियां ओह् में उं'दे बास्तै बना दे होंदे राजमां बनान्नी चौल बनान्नी फुल्के पूड़ियां पकाई लैन्नी फ्ही गोभी सुक्का बनाई लैन्नी थोह्ड़ा फ्ही थोह्ड़ा खट्टा बी बनाई लैन्नी थोह्ड़ा फ्ही उ'नेंगी खलान्नी फ्ही असें जिसलै जंदियां फ्ही उनें अस जिन्ने जिन्ने जुड़दे अस चार चार पैसे बी दिन्ने उनेंगी अस फ्ही अस उनेंगी भेजने सौह्रे गी भेजने कुड़ियें गी फ्ही त्यहार शिवरात्री औंदी शिवरात्री गी अस ओह् करने बरत रक्खने बरत रक्खियै शिवजियै मन्दर जन्ने फ्ही अस बिल पत्तरी चाढ़ने उत्थै फुल्ल चढ़ाने अक्क धतूरा चढ़ाने फ्ही जल ढालने उत्थें फ्ही रातीं बी लोग बड़ी पूजा करदे रातीं शिवजी दी ते असें बरत रक्खे दा होंदा आलू बनाई लैन्ने ढोडू बनाई लैन्ने दरेऊऐ दे आटे दे ढोडू बनान्ने फ्ही अस बरत गी ओह् खन्ने आं अस रातीं फ्ही किश सैड़ चौल बनाई लैन्ने जां कुदै स्यूल बनाई लैनी ते फ्ही अस ओह् बरतै गी खन्ने आं फ्ही दुए दिन असें रुट्टी खानी होंदी फ्ही केह्ड़ा त्यहार देआली बोलू ओड़ी नवरात्रे औंदे नौ नरात्ते औंदे नरात्ते औंदे नौ नराते नरातें बिच्च नरातें बिच्च अस फिर शैल करियै पूजा पाठ करने माता गी सज़ान्ने नराते औंदे जिसलै फ्ही पूजा पाठ शैल पूरा मंदर पूरा सजाना असें मंदर सजाइयै असें फ्ही उत्थें पूजा करनी फ्ही सांख राह्ने अस सांख राह्इयै उत्थैं नौ दिन असें उत्थें पूजा करनी पूजा करनी फ्ही नमें दिनें च साढ़ी सांख त्यार होई जंदी इन्नी सैल होंदी अदे फ्ही नमें दिनें बाद फ्ही उसी प्रवाहने असें रोज़ फलोआर बनाना रोज़ फलोआर बनाइयै उत्थै माता रानियै गी भोग लोआना भोग लोआइयै फ्ही असें फ्ही शैल ओह्दे बाद च फ्ही अस खन्ने फलोआर फ्ही नौ नरात्ते होंदे फ्ही जिसलै जिस दिन नौमीं औंदी ऐ ओह्दे बाद च फ्ही अस उसी सांख गी अस पानियै बिच्च प्रवाई ओड़ने पानियै बिच्च प्रवाहियै फ्ही अस कंजकां पूजने नौ कंजकां आनियै फ्ही कड़ाह् बनान्ने पूड़ियां बनान्ने छोल्ले होंदे सेड़े दे फ्ही अस कंजकां पूजियै उ'नेंगी ते फ्ही अस अपना बरत पुआरने फ्ही पूड़ी कड़ाह् बनाइयै अते फ्ही अस अपना बरत पुआरने आं बच्छदुआ होंदी साढ़ै बच्छदुआई गी अस सवेल्लै उट्ठने ते सवेल्लै उट्ठियै चाह् पानी पी लैन्ने पानी पी लैन्ने अस ते ओह्दे बाद च फ्ही जिन्ने चिर बच्छदुआ नेईं पूजी दी होऐ इन्ने चिर पानी बी नेईं पीना असें पानी बी नेईं पीना असें इ'न्ना चिर जिसलै बच्छदुआ चार बज़े बाद पंज बज़े पूज़नी असें पूजियै फ्ही असें बच्छदुआ पूजनी उत्थै फ्ही सारा फ्रूट चाढ़दे सेब चाढ़दे केले चाढ़दे मरूद चाढ़दे जिन्ने गै पुत्तर होन उन्ने गै मरूद चाढ़ने उत्थैं उन्ने गै रोट्ट बनाने रोट्ट बनाइयै फ्ही अस उत्थैं बच्छदुआ पूजदे फ्ही ओह् कट्टू बच्छू होंदे बनाए दे आले गोले होंदे बनाए दे फ्ही असें उत्थें बच्छदुआ पूजदियां पूजियै फ्ही उत्थै इक दो त्रै करदियां बड़ा किश बोलदियां उत्थै फ्ही जनानियां बोलियै ते फ्ही उत्थें चार परकर्मा करनियां परकर्मा करियै ते फ्ही औंदियां जित्थै कुतै फ्ही गोहा कीता दा होऐ गवै ने ते फ्ही उत्थैं बेहियै कथा सनांदियां कथा सनाइयै ते फ्ही घर औंदियां घर आइयै फ्ही ओह्दे बाद बिच्च फलोआर खंदियां आइयै फ्ही इ'न्ने चिरे गी पंज छे बज्जी जंदे फलोआर खाने गी ते साढ़ी बच्छदुआ इ'यां बनांदे न लोह्ड़ी होंदी साढ़ै साढ़ै लोह्ड़ी औंदी तां लोह्ड़ियै गी तरचौली बनांदे चौल सेड़ने मुंगफली खोड़ चिड़ुऐ रयोड़ियां सारा किश आह्नियै ते फ्ही असें तरचौली बनानी फ्ही अस बनान्ने पुड़ियां पकान्ने राजमां बनान्ने चौल बनान्ने चौल बनाइयै फ्ही अस रातीं लोह्ड़ी बड्डी कड़ाहियै बिच्च अग्ग बालने अग्ग बालियै फ्ही अस उत्थैं अर्ग दिन्ने अर्ग देइयै फ्ही अस सारे जने रुट्टी खन्ने आं बच्चें गी अस हार बनाई दिन्ने मुंगफली दे फ्ही शुहारे लान्ने मुंगफली लान्ने फ्ही टाफियां लांदे बबलगम लांदे सारा किश लाइयै ते बच्चें आस्तै अस हार बनान्ने हार बनाइयै ते फ्ही अस अर्ग दिन्ने बच्चे बड़े खुश होंदे जे अज्ज लोह्ड़ी ऐ ते असें अज्ज हार बनाने न भुग्गे दा बरत औंदा फ्ही अस भुग्गे दे बरतै गी बी पानी नेईं पींदे हैन आखदे नेईं पानी नेईं पीना जिन्ने चिर चंद्रमां नेईं चढ़ै इन्ने चिर ओह् नी बनाना फ्ही असें तिल आह्नने तिल धोने छट्टने बनाने धोइयै धुप्पै सकाने सकाइयै फ्ही असें ओह् कुट्टने कुट्टियै फ्ही ओह्दे च गुड़ पांदे फ्ही जे बी पाना होऐ गरियां शुहारे शूरे जे बी पांदे होन ओह्दे च पाइयै ते फ्ही ओह् बनांदे भुग्गा भुग्गा बनाइयै फ्ही रातीं गै अर्ग दिन्ने अर्ग देइयै ते फ्ही भुग्गा मनसदे फ्ही ओह् लड्डू बनांदे निक्के निक्के गणेश दा बनांदे फ्ही पोत्तरें दे बनांदे फ्ही ओह् मनसना ओह्दे च ढाई मट्टियां गन्ना रखदे ढाई डक्करू मूलियै दे रखदे फ्ही किम्ब रखदे फ्ही पैसे रखदे फ्ही ओह् लड्डू बी रक्खने फ्ही ओह् मनसना भुग्गा मनसियै ते फ्ही ओह् कंजकै गी देऊड़दे फ्ही ओह् अस नी खन्ने हैन फ्ही ओह् कंजक गै खंदी अते इयां अस भुग्गे दा बरत रखने न